نیتاجی سبھاش چند بوس مہاتما گاندھی شہید بھگت سنگھ امام الہند مولانا آزاد مردغیور مولانا محمد علی جوہر اور اور دیش رتن ڈاکٹر راجندر پرساد